अच्छा गीत दे बारे च हन तुस गीत दे बारे च सुनेओ अस बचपन च निक्के निक्के हे ना जेल्लै ते रामलीलें जंदे हुंदे हे रामलीलें जाना ते उत्थुं सिक्खी औना अदूं थोह्ड़े हे नेह् एह् हून टीवी शीवी हून आए दे ना अदूं रेडियो हुंदे होंदे हे

माता दा भजन होना जां कृष्ण भगवान दा भजन होना ओह् सुनना उत्थुआं सिक्खना ते पैद्दल आना वापस घर ओह् भजन जेह्ड़ा रस्ते बोलदे बोलदे बोलदे बोलदे गै घर पुज्जी जाना ते फेर इन्ना शोक होना कि ओह् फ्ही घर बिच्च बोलना बोलना जि'यां हून तमदेंह् औंदे हे तमदेंह् च जेल्ले राड़े रूड़े राह्ंदे हुंदे हे डोगरी साढ़े पैह्ले डोगरी साढ़ा जेह्ड़ा कल्चर हा ओह्दे च राड़े होंदे हुंदे हे जेह्ड़ियां मट्टियां हुंदियां हिना पैह्ले मट्टियें गी मतलब हून ते गागरां आखदे उ'नेंगी पर गागरां बी पर मट्टियां आखदे पैह्ले ते ओह् उं'दे जेह्ड़े उप्पर बेल्ल हुंदे हे ओह् जेह्ड़े तोड़ी तोड़ियै ते मट्टी भज्जनियां ते ओह् रक्खी ओड़ने ते फेर ओह् राड़े राह्ने ते जिन्ने घरे दे बंदे होने उं'दे नां दे ओह् राड़े राह्ने फरे ओह् जेह्ड़े गाने सुने दे होने ना उत्थे सिक्खे दे होने ते ओह् गाने असें सिक्खियै ते फ्ही असें ओह् राड़ें बिच्च गाने जेह्ड़े साढ़े स्याने स्याने बुजुर्ग उ'नें आह्नियै साढ़े कोल बेई जाना कुड़ियां उ'आं अज्ज कल्ल बच्चें गी बथेह्रा केश लेई दिंदे कुतै ढोलकियां कुतै केश असें गी केश ढोल्की ढाल्की केश नी कैन हुंदे होंदे हे पैह्ले तेले दे कैन होंदे हे लोहे दे ओह् हा इक्क भज्जे दा नेआ थ्होए दा हुंदा हा ओह् कैन रक्खना ते ओह् बजाना उत्थूं दा गै बजाना सिक्खेआ ढोल्की जेह्ड़ी बजाना सिक्खी उस कैना परां सिक्खी बजाना निक्की नीं मतलब तीसरी चौथी पढ़दे जिसलै बच्चा मतलब उस्सलै अस कैन लग्गी पेदे हे बजान ते ओह् कैन बजांदे बजांदे बजांदे मतलब हून अस मतलब समझी लैओ कि बड़ी नेईं वा इ'यां ढोल्की मास्टर गै बनी चुके दे आं ते हून ढोल्की ढाल्की अस शैल गै बजाई लैने आं ते हून ते बस्स ओह् राड़े रूड़े जेल्लै ओह् उत्थूं दा बचपन च उ'ऐ सिक्खे दे गाने ते डोगरी गाने जेह्ड़े हे ते ओब्बी असेंगी बड़े शैल औंदे जि'यां अ'ऊं गलानी आं सच्च वो माड़े बांकू देआ चाचुआ एह् होई गेआ एह् बी गाना बड़ा गांदे हे इक्क गाना अस ओह् बड़ा गांदे हुंदे हे भाई निक्कड़े फंगड़ू उच्ची उड़ान एह् बी गाना बड़ा एह् बी निक्के हुंदे दा गै आंदा होंदा हा ते निक्के हुंदे दा गै सुने दा हा ते निक्के हुंदे एह् गाने ते होर ब्याहें कारजें च जाना ते उत्थै बी उ'ऐ अपने गाने जेह्ड़ियां स्यानियां स्यानियां जनानियां होंदियां हियां ते उ'नें सुहाग गाने कुड़ियें काड़ियें दा ब्याह् होना ते सुहाग गाई ओड़ने ते जे अगर मुड़े ब्याह् होआ ते उत्थै घोड़ियां गाना शुरू होई जानियां ते सतसंग जेह्ड़े ते ओह् कदें कुसा दे के होंदा हा मतलब अदूं ज्यादा राम लीलां गै होंदियां हियां एह् सतसंग जां एह् एह् चीजां घट्ट हियां ते जगराते जगरूते अदूं कदें कुतै कुतै द'ऊं च'ऊं साल्लें कुसै दे घर होना हून ते बड़े लोग करा दे कदें चंडी माता दा करा दे भागवत करा दे कोई शिव पुराण करा दा सब केश लोग करांदे पर उस टैम पर नीं ऐ उ'नें दिनें ज्यादा राम लीला होंदियां हुदियां हियां राम लीला बिच्चां गै असें सुनने ते उत्थूं दा गै असें सुनी सुनियै ते असेंगी ओह् गाने जेह्ड़े असें सिक्खे दे हे ओह् गाने जेह्ड़े बचपन दे सिक्खे दे हे ते अजें तक्क बी अस ओह् गान्ने हून अपने जेह्ड़े अग्गे बच्चे न पोत्तरे पोत्तरियां न उ'नेंगी बी उ'ऐ जेह्ड़े भजन जेह्के सुने दे हे ओह् भजन हून उ'नेंगी ओह् भजन सनाई सनाइयै अस उ'नेंगी सोआलने बी ऐं ते ओह् भजन जेह्ड़े ओह् भजन ते हूनै दे भजन च बड़ा फर्क ऐ ओह् भजन बड़े शैल रसीले भजन बड़े सौह्ने लग्गने इ'यां मतलब दिले गी छूने आह्ले भजन हुंदे हुंदे हे ते हून आह्ले भजन एह् कोई फिल्मी तर्जा पर गा दा ते कोई किसै पर गा दा कोई किसै पर गा दा ते एह् ते ओह् भजन अदूं भजन सिक्खे दे हे ब्याहें ब्युहें च असें डोगरी गाने सिक्खने डोगरी गाने बी गाने सुहाग बी गाने घोड़ियां बी गानियां ब्याह् श्याह् होने ते चलो जी कुड़ियें दी सारी टोल्लियां जेह्ड़ियां स्हेलियां सहूलियां सारें कट्ठे होना ते चलो जी ओह् फलाने दे कुसै दे ब्याह् ते हून अज्ज कल्ल ते बच्चे जाइयै कुसै दे राजी नीं पर असेंगी बड़ा शौक हुंदा हुंदा हा असें चलो जी फटाफट सेर सुर बाया ते चली पे जी स्याने पिच्छे ते बच्चे जेह्ड़े ञ्याणें ञ्याणे ओह् अग्गे जाइयै ते चलो जी उं'दे जाइयै पैह्ले एह् नीं ऐ खाने खुने गी कोई पुच्छेआ जां नेईं पुच्छेआ ओह् गल्ल नीं ऐ ही पर शौक गै गाने दा के जुत्थै कुतै ढोल्की बज्जा दी ऐ ते उं'दे बेच्च बौह्ना जाइयै ते जेल्लै ओह् गा दे होन उ'नेंगी दिक्खी दिक्खियै आवा भामें नेईं आवै पर उं'दे कन्नै गाना शुरू करू ओड़ना बस्स ओह् गांदे रौह्ना उ'नें जेल्लै गाई गुइयै मुक्कने ते ढोल्की जे ओह् रक्खी दी होनी ते असें बी बिंद थोह्ड़ी खड़कान लगी पौना खड़काई खुड़कुइयै ते जेह्ड़ा कुतै पुट्ठा सिद्दा आपूं गांदा होना ते ओह् बी बोलना डोगरी आवै डोगरी गाई ओड़ना ते जे अगर भजन भुजन जेह्ड़ा सिक्खे दा ते भजन भुजन गाई लैना ते एह् जेह्ड़े भजन गाने जेह्डे जेह्ड़े असें इ'यां जेह्ड़े बचपन तूं इ'यै कुतै राम लीलें दा सिक्खे ते जां जेल्लै ब्याहें श्याहें जाना ते उत्थुआं सिक्खी लैने ते बस्स ओह् भजन भुजन गाइयै ते हून अस हून गाने भजन भुजन सतसंग बगैरा जेह्ड़े कोई होंदे कुसै ब्याहें श्याहें गी सतसंग सुतसंग कराने होन ते बस्स ओह् असेंगी बुलावा दिंदे न आखदे आयो भाई पायो साढ़े चरण ते गाओ भाई भजन भुजन ते बस्स अस चली जन्ने ते होर स्हेलियां बी साढ़ियां बड़ियां न जेह्ड़ियां गाने आह्लियां न ते डोगरी भजन बी बड़े शैल आए दे अज्ज कल ओह् डोगरी भजन बी अस गान्ने ते हिंदी भजन बी गान्ने ते हिंदी भजना कशा बी ज्यादा जेह्ड़े रसीले लगदे असेंगी डोगरी भजन लगदे बावे आह्ली माता दे बड़े बड़े सौह्ने डोगरी भजन न ते ओह् भजन बी असेंगी बड़े शैल लगदे न ते